आज कल का जो ज़माना है वह टेक्नोलॉजी का ज़माना है और इंटरनेट का ज़माना है इंटरनेट के माध्यम से कई बड़े से बड़े काम हो जाते हैं कंपुटर से माध्यम से कई बहुत ही बड़े बड़े काम हो जाते हैं इसमें हिंदी का इस्तेमाल काफ़ी कम किया जाता है क्योंकि इंग्लिस की भाषा जो है वह काफ़ी सरल और समझने में आसान होती है जिसे आसानी से समझा जा सकता है कंपुटर में जो भाषा यूज़ की जाती है वह भी इंग्लिस भाषा यूज़ की जाती है हिंदी भाषा का उपयोग कम से कम होता है पहले के समय में हिंदी भाषा का ही सबसे ज़्यादा उपयोग होता था लेकिन आज के टेक्नोलॉजी और इंटरनेट की अधिक बढ़ने वाली आबादी के कारण हिंदी भाषा का उपयोग कम हो गया है एवं छोटे से छोटे बच्चे भी इंग्लिस ही भाषा सीखना चाहता हैं और मोबाइल और इंटरनेट यह सारी चीज़ें भी इंग्लिस ही भाषा में चलती है इसलिए धीरे धीरे आज के समय में हिंदी भाषा का उपयोग कम हुआ जा रहा है